औ नोंथां मोजाङै दंना आतसा अरसा दे आतसा अतसा आतसा जों मोनसे माबाखौ रायलायनि जोंनि बे आसामाव हाय माखासे बे लेंगुवेजनि सायाव आरो जोंनि बे बर' रावनि सायाव सायाव औ दा जोंनि बे बर' रावखौहाय आसामाव जों माबायदि जों फेहेरनो हाखो बिसिबां जोङो सुबुंफ्राहाय बर'खौ रायलायो बिखौ सानैजों एसे मिथिना लालायनि आसामावथ' गोबां राव रायलायो औ दा मेनआ जाहैबाय जोंहा एसामिस एसामिस खौथ' फ्राय आसामावनो रायलायो दा बिनि गेजेराव जोंनि बर' रावखौ हाय नोंथांमोननि हरैहाय बिसिबां रायलायो बा जोंनि ओरै अबारल आसामाव हाय बिसिबां जों जौखोन्दो सुबुंफ्राहाय बर' रायलायो बेखौ जों एसे सावरायनि नोंथांनि मिनथिनायाव बर'खौ ओरैनो बिसिबांसो रायलायो

रायलाया

बर'खौनो रायलायो

बिदिनो जोंनि आसामाव हाय आमफ्राय जोंनि बि टि आर आवहायथ' रायलायबाय दा बि टि आरनि बायजोआव थानाय बर'फोर जेरै जोंनि एसामिस फ्रा गुबुन हारिफोरनि गेजेराव थानाय बिसोरो हयथ' बुजियोब्लाबो दा रायलायनाय माबाफोरखौ एसे बावलांनो हमबाय बिसोरो एसामिस रावखौनो रायलायो दा गुबैयै जोंहा बिसोरखौ फेहेरनाय एबा जोंनि रावखौ रायलायनायखौ बांहोनायनि जोंहा राहाखौ जों लानांगौ जाहैबाय दा

औ औ औ औ हागोन हागोन औ ओरैनो बुजिखायो बिसोरो रायलायनायावल'सो एसे फ्रब्लेम बिनो दा जोङो बर'खौल' सोलोंनानैल' जाला गुबुन रावखौबो जों सोलोंनांगोन जेरै जोंहा जोंनि बर' थाखाबाय रोंखाथारनांगौ आर बेफोर औ बेफोरनि अनगायैबो जों गुबुन गुबुन जाथिफोरनि गेजेराव थायोथ' जेरैहाय जोंहा नेपालि बा गार' सोरबा राभा बेफोर खाथि खाथि थायो बेफोर रावखौबो जों सोलोंना लानाया मोजां औ मुथा मुथि आसामनि गुबुन गुबुन रावफोरखौ जों सोलोंनो हानाया जोंनि थाखाय मोजां आरो औ अब्ला औ औ औ दे जागोन